नमस्ते सर जी मैं अजमेर का रहने वाला निवासी बोल रहा हूँ मुझे ओंकालेश्वर घूमने जाना है जी यहाँँ पे वहाँँ पे कौन कौन जगह हैं जहाँँ हम घूम सकते है जी ओंकालेश्वर

हाँँ हम सोलह जने हैं

बड़ी गाड़ी के उसका किराया कितना होगा

नहीं तो वो ज़्यादा जायेगा यार थोड़ा कम ए सी का तो बन्दोबस होना चाहिए यार ये थोड़ा सा हिसाब से कर लो ना यार

हमको चार दिन के लिए

फिर भी कुछ थोड़ा सा कम हो तो कर दो यार

अड्वान्स तो दे देंगे पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए

उसको बोलना के ज़्यादा टाइम गाड़ी चलाने में ज़्यादा टाइम ना लगाए हमको थोड़ा जल्दी पहुचना है वहाँँ पर

ड्राइवर पर भरोसा तो कर सकते है ना

अच्छा अड्वान्स जमा करवाना अभी अभी करवाना है क्या हाँ अच्छा अच्छा